आमच्या देशान उपलब्द आशिल्लीं हॉस्पितलां आनी वैजकी शेवा हाजेर सांगपाचें म्हटल्यार ती खूब बरी आसा पूण बरी जशी सेवा आसता तशी तेजी बरी फिजूय आसता आतां सद्द्यां तरी गरिबां खातीर ती तितली फी भरप पॉसिबलूच ना आतांचे म्हारगायेंत चडान चड लोक जे आतां ह्या वाटारांनी आसता ते वेगवेगळ्या देशांतल्यान वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान चडशे गोंयान येता गोंयांतली मेडीकल सेवा गोंयांतलीं हॉस्पितलां इतलीं बरीं जाल्या की हांगासर कमीत कमी पयशांनी बऱ्यान बरो जो उपाय आसा तो करपाक गावता पूण हाची एकूच चूक जाता म्हणटा ती म्हणजे लोक खूब आसल्या कारणान हांगासर गर्दी खूब जाता तेन्ना हॉस्पिटलांनी गरबी गर्दी खूब जाली सो थंयसर बुरशेपणूय चड जाता वखदां जायतीं आसा हांगा पण वखदां जितलीं बरी गावता तितली आतां चड लोक जाल्या कारणान भायल्यान लोक येयल्या कारणान ती वखदां सुदां हांगासल्ली चडान चड बेगीन सोंपता तीं वखदां त्या पेशंटाक जेन्ना टायमार गावना तेन्ना हांगासर दोतोरांक तो त्रासय सहन करचो पडटा सगल्या व्यक्ती सगल्या टायमार सगल्यो गोश्टी आसल्यो जाल्या कांय प्रोब्लेमूच ना पूण सुखसुविदा ही बरी आसुकूंच जायी पूण ताजे खातीर बेजीक प्रायस आसा तो आसुकूंच जायो जेन्ना कोवीड आसलेलो तेन्ना हांगा सरली सुखसुविदा खूब बरी आशिल्ली लोकांक हांगा सरल्या कशें वावरपाचें हें पयलींच सांगल्ल्या कारणान लोक भियोना पूण जर आतां म्हाका विचारलें हांगा सल्ल्या लोकांक हांव कशें किदें करूं शकता जाणे करून आनी बरी लोकांची हांगा हें जावपाक शकता सुदारणा जावपाक शकता जाल्या ती म्हणजे लोकांक सारके शिकोवणूक दिवप हाजें कारण म्हटल्यार लोक अशिक्षीत आसल्या कारणान लोकांक कशा टायमार कशें वागप कशें वावरप हें कळना आनी लोक बितात आनी जेन्ना लोक भितात तेन्ना सगले कडे तांच्यांनी गडबड केली तशी गडबड आजुनी जाता